हमरा तऽ बचपने सऽ चित्र बनबैके बड़ा शौख रहलै हन हम इसकुलो समयमे अपन बहुत बार बहुत हरेक क्लासमे लगभग चित्र उत्र खूब बनेलियै हन बचपनमे जते मतलब बचपनमे चित्र बनबैके हमरा खूब शौख रहै चित्र अच्छा सऽ बनेबो करै रहियै सब हमर शिक्षक सबके चित्र अच्छो लगै रहै बनेला एकबार तऽ हमर इसकुलमे हमरा याद छै कॉम्पीटिशन होलै रहऽ की के सब सऽ अच्छा चित्र बनेतै ओकरा लए समय देल गेलै रहै किछु समयके इतना समयमे चित्र बनाही मतलब ओहि सऽ पहिलये बता गया था ओ सब बता देल गेलै रहै कि चित्रके बनबैके छै से देख लहो कोन चित्र बनेबहो तो सब यहाँ तोरा किछु देर समय देल जेतै आ सबके चित्र बनबैके छै हम ओकरा लए बहुत मेहनत केलियै रहऽ बहुत मेहनत केलियै दस दिन पहिले बताएल गेलै रहऽ इसकुलमे तऽ दस दिन पहिले सऽ खूब मेहनत केलियै सोचि लेलियै कोन चीजके चित्र बनबै के छै खूब मेहनत केलियै बहुत बार ओकरा मतलब बहुत बार गलतो बनि जाइ रहै रहऽ बहुत बार से बहुत बार ठीक सऽ नहि बनै रहै बहुत बार किछु हो जाइ बहुत बार कलर ठीक सऽ नहि होबै रहै तेॅं सब ई सब दिक्कत होलै लेकिन तभियो बनाबै लए सीख गेलियै से अच्छा से सोचि उच लेलियै सोचलियै रहऽ कि अथीके चित्र बनेबै आजकल प्रदूषण बढ़ि गेलै हन पृथ्वीमे पानियोके खतरा आबि गेलै हन बहुत कि पानि बहुत गन्दा कए देलकै हन लोग ऐसे ही पीयै लायक पानि बहुत कम छै जल स्तर बहुत कम होय गेलै जल स्तर बहुत कम होय गेलै तऽ ओहए पे सोचलियै रहऽ कि एगो अच्छा सन चित्र बनेबै तऽ ई चित्र हम ई सोचि कऽ हम इसकुलमे बनेलियै जे फाइनल कॉम्पीटिशन ओहिमे जब बनेलियै तऽ सबके चित्र बहुत अच्छा लगलै हमर टॉपिको बहुत अच्छा लगलै ई संदेशो अच्छा गेलै सर जी सब बहुत खुश होलखिन हमरा मिललै हम सब सऽ आगाँ रहियै हम सब हमरा सर जी अथियो देलखिन पुरस्कारो देलखिन सब सर जी बहुत खुश होलखिन ओ चित्र देख कऽ तऽ चित्र बनबै कऽ हमरा बचपने सऽ छै बहुत आ बहुत बार तऽ हम इसकुलमे अथियोके चित्र बनेलियै हँ जे भारतके नक्शा उक्शा ई सब खूब बनेलियै भारतके नक्शा बनबैयोमे हमरा बहुत अच्छा लगै छै आब तऽ हमरा याद होइ गेलै हन कैसे बनबैके छै आब बिना देखने बना दै छियै आराम सऽ आ चित्र उत्र बहुत अच्छा चीज छियै बनबैयोकेऽश चाही इंसानके चित्र हम कभी कभी किछु किछु सोचिओ कऽ मने मन अच्छा सऽ किछु किछु अच्छा चीज या फिर किछु देखे लेलियै सामनेमे ओकरे चित्र बना लेलियै हँ तऽ अच्छा सा चित्र बनबैत रहै छियै आराम सऽ हँ कभी कभी हम अपनो चित्र एकबार कोशिश केलियै रहऽ अपन चित्र बनबैके कोशिश केलियै रहऽ नहि बनलै ओते सही लेकिन तभियो बहुत अच्छा बनलै रहऽ लेकिन अब बहुत चित्र तऽ बनाए लै छियै बहुत अच्छा लेकिन आब ओते अच्छा सऽ बनाबै छियै कभी कभी कभी बनि भी जाइ छै अच्छा सऽ ठीक छै आब जेहेन छै चलि जाइ छै बहुत अच्छा वैसे सब हमर तारीफ खूब करै छथिन अपन अपन घरमे हमसब अच्छा चित्र बनबै छियै इसकुलमे तऽ बनेबे करै रहियै जहिया हम रहियै तहिया हम बनबै रहियै चित्र चित्र उत्र बनबैके खूब शौख छै हमर घरमे तऽ हमर कएगो चित्र बनाएल राखल छै ऐसेहियो हम अपन कमरामे अपन कएगो चित्र चिपकेने छियै बहुत अच्छा लगै छै चित्र बनेनाइ हमरा चित्र सोचि किछु सोचि लेलहुॅं किछु कल्पना कैरि लेलहुॅं ओकर चित्र बनबैत कभी अच्छा बनलै कभी अच्छा नै बनै छै ई सब होते रहै छै